हैलो हां जी केह् हाल ऐ तुंदा बस ठीक होर केह् करा दे ओ अच्छा तुसें ओह्दे बदले होर केह् चाहिदा तुस दस्सो हां तुसें तेल कोह्ड़ी केह्ड़ी कंपनी दा चाहिदा ऐ पी मार्का चाहिदा भांगड़ा चाहिदा अच्छा सानूं इक सनफ्लावर आयल चाहिदा इक कोलगेट चाहिदी इक लाल कश्मीरी मर्च जां दाड़ा मर्च ठीक ऐ तुस होम डिलीवरी चाहिदा जां तुसें आपें आना घर हट्टी ठीक ऐ अगर जेह्ड़ा बिल शिल बनना तुसें आनलाइन पेमेंट करनी जां कैश देनी डिलीवरी बाय गी हां जी हां जी चलो कोई गल्ल निं में कल शामीं बेल्लै चार बजे नेही ना तुंदे घर पजाई ओड़गा पूरा समान ठीक ऐ